ओइ खदाल न'आवनो दं दा है न'आवनो दं दा नोङो ओइ मंगलबार खालि आङो एसे माबा माबि फाननो लांगोन दै गारि लाना फै दे मा सोलाबा सोलाबनांगोन नों मानोथो गारि लादों दे गाबोन फाहामहै फैथार नांगोन आरो आङो गय एसे माइरं एसे लाना थांगोन फै दे है मा एसे आदथासोआवनो फै भारायालाय बेसेबां नांगोन नङा बुंखानांगोन फैसाबो थोआ जायोना एह एसे बुरजाना ए एसे बुरजा होनदों आं ओमफ्राय नों बुंखाबाय नालाय एसे खमैनो लानांसिगोन आरो

ओं आं बुंहरनाय लोगो लोगो नों फैदो आरो दे आदथासोआव फै दे आरो बेनि टाइम अभारबा जानाय नङा

दे

सोलायनो मोननाय नङा औ औ बेलेगाव जबान जानांला दै